اُتّر پردیش میں مختلف آبادیاں ایک دوسرے كے ساتھ بہت اچّھا تعامّل كرتی ہیں وہ ایسے كہ یہاں پر بہت سارے سوشل اور ریلیجیس آرگنائزیشنس ہیں جو یہاں كے لوگوں میں گنگا جمونی تہذیب كو فروغ دینے كا كام كرتے ہیں اور ہر كسی كو ایک دوسرے كے ساتھ مل كر رہنے كا پیغام دیتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے كے ساتھ یک جہتی كے ساتھ رہتے ہیں اور بہت پیار و محبت كے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں زبانوں كا اختلاط ہے اور سوشل انٹریكشنس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس كے ساتھ میں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں